वट यू थिंक अबाऊट मून लैंडिंग वट आर द सम फेस्लिटी इन अबाऊट दैट प्रोजेक्ट जेह्ड़ी मून लैंडिंग होई साढ़ी मून दे उप्पर लैंडिंग सबतूं पैह्लें चंद्रयान वन नै कीती दो ज्हार अट्ठ बिच एह् प्रोजेक्ट लांच होएआ ते ओह्दे बाद असें दिक्खेआ कि चंद्रयान टू जेह्ड़ा मेक्सीमम जेह्ड़ा ओह् सफल ई रेहदा हा पर थोह्ड़ा जेहा लास्ट च ओह् फॉल्ट जेह्दे कन्नै ओह् फेल पेल निं होएआ वट थोह्ड़ा जेहा ओह् चुक्की गेआ अपने मिशन बिच्चा ते रिसेंटली जेह्ड़ा इस्सै साल जेह्ड़ा चंद्रयान थ्री लांच कीता गेआ ओह्दा असें दिक्खेआ कि ओह्दे हिंदोस्तान जेह्ड़ा इंडिया जेह्ड़ा ओह् पैह्ला ऐसा देश होना जिन्ने ओह्दे दक्षिणी ध्रुव पर साऊर्थन पोल पर जेह् लैंड कीता ऐ ते ओह्दे कन्नै रशिया नै भी अपना मिशन भेजे दा हा टवेंटी लूना फाइव शैद जेह्ड़ा फेल होई गेआ ते भारत दे उप्पर सारें दियां निगाहां हियां ते ओह्दे बाद भारत नै जेह्ड़ा अपना कम्म ओह् सफलतापुर्वक कीता अपना मिशन जेह्ड़ा हा इसरो दा इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गेनाइजेशन जेहड़ी उं'दा मिशन हा जेह्ड़ा चंद्रयान थ्री ओह् सफलतापुर्वक जेह्ड़ा सक्सैफुल होएआ सफल होएआ ओह् पूरा ते एह् एह्दी बजह् कन्नै अस जेह्ड़ा स्पेस दे बिच बड़े ते मतलब कि पढ़ी पढ़ियै मतलब कि बड्डे बड्डे देश न उं'दे कन्नै अज्ज आइयै अस खड़ोई गेदे न ते उं'दे कन्नै पूरा जेह्ड़ा ऐ कि साढ़ा मान सम्मान बधिया बाकी सारे जेह्ड़े स्पेस रिसर्च न उं'दे सामनै ते बड़े देशें इसरो गी जेह्ड़ा कंग्रैचुएट कीता की बधाइयां दित्तियां न ते जेह्ड़ा ओह्दा प्रज्ञान रोवर हा ते ओह्दी जेह्ड़ी लैंडिंग होई ओह् में दिक्खी ते बड़ी बधियै लैंडिंग कीती गेई ते ते एह्दे बिच गै असेंगी जेह्ड़े मून दे बड़े सारे जेह्ड़े हिस्से साऊथ पोल दा हिस्सा जेह्ड़ा अछूत हा उ'नेंगी असें स्टड्डी करी सकने आं मतलब कि ओह्दे बारे च पढ़ी सकने आं उद्धर कि केह् ऐ पानी ऐ की नेईं ऐ आखदे कि उत्थै बर्फ दी बड़ी बड़ी शेल्फां न जेह्दी बजह् कन्नै उत्थां दे लाईफ जेह्ड़ी ऐ एल्लै धोड़ी असेंगी पता निहां चले दा हून असेंगी पता चलग की उद्धर लाईफ ऐ की नेईं ऐ पानी ऐ की नेईं ऐ ते स्पेस दे बिच इंडिया नै अपना नांऽ रोशन करी दित्ता ऐ ते एह्दे कन्नै गै में धन्नवाद देना चाह्ङ इसरो गी ते एह्दियां बड़े सारे जेह्ड़े औने आह्ले टाईम बिच इ'नें असेंगी बड़ी सारी हेल्प करनी होर बी प्रोजेक्ट दे बिच एह्दे कन्नै में अपनी गल्ल समाप्त करङ जै हिंद जै भारत